कागज़ पेन से लिखना किसको पसंद नहीं है मुझे तो पेन से लिखना बहुत अच्छा लगता है लेकिन आज कल तो ज़माना पूरा बदल ही गया है आज कल लोग कागज़ पेन को महत्व देना ही भूल गए हैं कागज़ पेन का यूज़ करना ही भूल गए हैं और लोग कागज़ कागज़ पेन को छोड़ कर मोबाइल लैपटॉप इन सभी चीज़ों को ही का ही यूज़ करते हैं मोबाइल में चैटिंग करना गेम खेलना मूवीस देखना और जैसे पहले तो शादी के कार्ड भी शादी के कार्ड भी कागज़ पर ही छपते थे लेकिन इंटरनेट का ज़माना आने के कारण के द्वारा ही कार्ड मोबाइल पर ही भिजा देते हैं जल्दी पहुंच जाते हैं और आज कल तो पढ़ाई थी इंटरनेट के माध्यम से ही हो रही है आज कल कोई कागज़ पेन का यूज़ नहीं करता है इंटरनेट के माध्यम से ही ऑनलाइन क्लासेस लगा लेते हैं ऑनलाइन पढ़ाई कर लेते हैं और मोबाइल से टाइपिंग करते हैं पहले अगर किसी व्यक्ति की डेट हो जाती थी तो उसका कार्ड अपने रिश्तेदारों तक पहुंचते पहुंचते ही कार्यक्रम ख़त्म हो जाता था और कई जगह तो पहुंच भी नहीं पाता था लेकिन आज कल इंटरनेट के कारण तुरंत ऑनलाइन टेस्ट कर देते हैं कार्ड उनको पहुंच जाता है पहले तो स्कूलों में बच्चों को भी कागज़ और पेन के माध्यम से समझाया जाता था जिसके कारण बच्चे अच्छे से समझ पाए थे कि क्या समझा रहे लेकिन आज कल तो वहाँ भी प्रोजेक्टर का यूज़ होने लगा है प्रोजेक्टर से क्वेश्चन समझाए जाते हैं जिससे बच्चों को ना अच्छी तरह से कुछ समझ आता है ना बच्चे कुछ पढ़ पाते हैं और मोबाइल और लैपटॉप बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत उपयोगी है लेकिन कुछ बच्चे का सही उपयोग करते तो कुछ बच्चे इनका उपयोग गेम मूवीस देखने में चैटिंग करने में भी उसका यूज़ कर लेते हैं इस तरह मोबाइल और लैपटॉप से कुछ अच्छे फ़ायदे भी हुए हैं तो नुक़सान भी बहुत है इस लिए हमें इंटरनेट का तभी उपयोग करना चाहिए जब हमें इंटरनेट की सच्ची मतलब ज़रूरत हो महत्व देना चाहिए और इससे ज़्यादा हमें कागज़ और पेन को ही महत्त्व देना चाहिए